जे हम बाजारसँ चूड़ी लेली यऽ उ एकदम घटिआ है ने नीमन है आओर हमरा उ जे चूड़ी लेलियै यऽ हमरा बहुते दाममे देलकै यऽ हमरा जे घर घरके आदमिये बोलै छै की नहि नीक चूड़ी हौ नहि लेबे इहाँ तोरा बहुते दामो ले लैलो आओर मजबूतो नहि हौ ई चूड़ी तोरा बड़ी घटिआ चूड़ी है तोरा ई चूड़ी नहि लेबैके चाही बजारसँ केहन चूड़ी ने कलर नीमन है ने एकर बन्हिआँसँ मजबूतियो नहि हौ तोरा तऽ बजार जाइके ने चाहियौ एकरा चूड़ी लाबै ई चूड़ी तोरा तनिको नहि नीक चूड़ी लगै छौ हमरा सबके ई चूड़ी जे लैके आयल छे एकदम बेकार चूड़ी हौ